پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں ٹیکنالاجی اور انٹرنیٹ کے پھیلاؤ کے ساتھ کئی نئی ملازمتیں اور کام ابھر کر سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور شعبے یہ ہیں یو ٹوب انسٹاگرام اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا پلیٹفام کی مقبولیات کے ساتھ یو ٹوبرس اور مواد بنانے والے ایک نئے اور اہم پیشہ بن چکے ہیں لوگ ویڈیو بلاگ اور مواد بنا کر ناظرین کو متوجہ کرتے ہیں اور مختلف ضرورت سے آمدنی حاصل کرتے ہیں آن لائن بزنس اور ای کامرس کے بننے کے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک اہم شعبہ بن چکا ہے اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور کانٹینگ مارکیٹنگ جیسے کام شامل ہیں کئی لوگ اب مختلف پلیٹفام کے ذریعے فریلانسنگ کر رہے ہیں اس میں گرافی ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ خدمت شامل ہیں مختلف مقامات پر سفر کرنے والے اور اپنے تجربوں کو ولاگ یا ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنے والے افراد نے بھی ایک نیا پیشہ اب اپنایا ہے یہ لوگ سیاحت سے مختلف کمپنیوں اور برانڈ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں ٹیکنالاجی کی شعبے میں ڈاٹا سائنس کے سافٹویئر ڈپلومنٹ اور میں انجینئر کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ تمام شعبے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں